उत्तरप्रदेश में कई लोकप्रिय साधन है जो मनोरंजन के हैं जैसे कि रामलीला नौटंकी राम मंच जो भी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रामलीला ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और सभी लोग इसे बैठकर इकट्ठा देखते हैं और यह काफ़ी प्राचीन रामलीला हमारी जो है वो चली आ रही है कि कई जो गाँव में लोग हैं आपस में मिलकर इकट्ठा होकर इसको दिखाते हैं